जय झूले मुंहिंजो नालो अशोक जेसवानी आहे मुंहिंजी मिक्सर ग्राइंडर ख़राबु थी वेई हुई त मां हिकु दुकान ते वियुमि ऐं उन्हनि मूंखे फ़िलिप्स कंपनीअ जी मिक्सर ग्राइंडर ॾेखारी जंहिं ते अलॻि अलॻि क़िस्मनि जी गिफ़्टूं हुयूं त हुननि मूं हुननि में हिक प्रेस करणु वारी मशीन हुई जंहिं सां कपिड़ा प्रेस करिबा आहिनि ऐं ॿ टे ॿियूं शयूं हुयूं मूंखे ॾाढियूं वणियूं ऐं उहे मां पंहिंजे घर में वठी आयुमि ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे बि ॾाढी सुठियूं लॻियूं इहो मुंहिंजो फ़स्ट एक्सपिरिअंस ॾाढो फ़स्ट क्लास वियो